हा भैया हरि ओम जय झूलेलाल हा भैया मां करिश्मा पई ॻाल्हायां ऐं पोइ सुञातव हा त भैया त हा भैया लिखो न असांजो ऑर्डर लिखो न ऐं मोकिले छॾिजो जो न घर में हिक किलो आ अंब खपनि हा लंगड़ो अंब ॾिजो हाणे सुठा ॾिजो भैया लास्ट टाइम हिक ॿ अंब आहे न की हू फिथल निकिरा निकला हुआ त थोरो मन सुठो स्टफ़ अंब ॾिजो

ह हा हा ऐं ॿ किलो सूफ़ मोकिलजो हा ऐं हिक किलो केला मोकिलजो हा ईंअ पर भैया केला नंढा वारा आहिनि की वडा वारा आहिनि हा त हा त हा त वांदो कोन्हे त नंढा करे छॾिजो ॿ किलो करे छॾिजो नंढा वारा केला हा हू वॾा पाण न मिट्ठा बि कोन्ह हूंदा आहिनि नंढा मिट्ठा निकिरींदा आहिनि हूं हूं हूं हूं हूं अच्छा न नंढा करे छॾिजो ॿ किलो बराबरि ऐं किलो हीअ हा चीकू हा चीकू ऐं जैतून ॻाढ़ा वारा आहिनि सफ़ेद ऐं ॻाढ़ा ॿई आहिनि हा त मिक्स हा हा त हा त मिक्स कजो सफ़ेद ऐं ॻाढ़ा वारा मिक्स कजो हा हा हा हू मिक्स कजो किलो मिक्स कजो जैतून हा ॾिसजो ख़ाली कीड़े वारो न हुजे हिक ॿ दफ़ो आहै न मन कटियोसीं न त कीड़ा निकिता हुआ त ॾिसजो हू बि बराबरि न हू त केॾीमहिल छा आहे हू हू नम थी वेंदो आहे नर्म थी वेंदो आहे त कीड़ा पइजी वेंदा आहिनि उन्हनि में हीअं त ॾिसजो हा ऐं हिक किलो चीकू करे छॾिजो हा किलो पपीतो ऐं किलो छाईं न न पर भैया स्टॉक हाणे महीनो पूरो थियण वारो आहे त फ़्रूट त खपनि न ईंअ हा हा ऐं छा आहे की ऐं छा आहे की मुंहिंजी ससु आहे न रोज फ़्रूट सेलेड खाईंदी आहे फ़्रूट्स त खपनि ई खपनि उन्हनि खे खादे खां पोइ त भई स्टॉक भरपूर रखूं न पोइ घर में ईंअ न ऐं किलो छाईं करे छॾिजो हा हा हा हा ऐं संतरा संतरा ऐं माल्टा अधि अधि किलो माल्टा हा अधि अधि किलो मौसम्बियूं अथव छा मौसम्बियूं अथव छा हा त मौसम्बी ॾियो ऐं आलू बुखारा आया आलू बुखारा अच्छा हा त अधि किलो मौसम्बी करे छॾिजो

ह हा हा त हा हाणे जे घणो थियो भैया साढा अठ सौ भैया एतिरो त सामान बि कोन्ह वरितो आहे त साढा अठ सौ कीअं थिया छो छाजे लाइ भाव वधाया भैया हाणे थोड़ियूं एतिरियूं कमायूं आहिनि या शेहर में त तव्हां भाव वधनि पिया हा त भैया तव्हां टूरिस्ट खां कमायो न टूरिस्ट खां कमायो असांखां छो था कमायो तव्हां टूरिस्ट खां रेगुलर कस्टमर खां थोरी कमाइबो आहे टूरिस्ट खां वञी कमायो मां सत सौ ॾींदमि तव्हांखे न मां मूं सत सौ ॾींदमि तव्हांखे हाणे तव्हां मोकिले छॾिजो भैया हाणे हू टूरिस्ट खां वसूल कयो न न अठ सौ मां कोन्ह ॾींदमि मां सत सौ तव्हांखे मोकिले छॾियां थी मां गूगल पे क कयां थी अरे न भैया सत सौ बराबरि आहे न न न साढा सत सौ कोन्ह ॾींदमि न न साढा सत सौ कोन्ह न न त न न न हू ॿिए दफ़े मां क्वांटिटी वधाए ॾींदमि तव्हांखे बट हिन दफ़े सत सौ कयो ईंअ ए न भई छा चवंदा आहिनि की तव्हां मोकिलींदा घणे बजे पंजे ताईं मोकिले छॾींदा मूंखे हा त ठीकु आहे त भैया तव्हांजो गूगल पे नम्बर कहिड़ो कुझु आहे त मां तव्हांखे पे करे छॾियां की जे जेॾीमहिल छोकिरो छोकिरो अचे त हुन जे हथ हा न त तव्हां चओ त हा न जीअं तव्हां चओ तव्हां छोकिरे खे ॾियणो आहे त मां कैश ॾई छॾियां तव्हांखे पे करिणो आहे त डाइरेक्ट पे कयां जीअं तव्हां चओ हा त ठीकु आहे त भले छोकिरो खणे अचे त मां ओ ओॾी महिल ई सत सौ ॾई छॾंदमि बराबरि न उन्हनि खे ठीकु है ठीकु है भैया हा मोकिले छॾिजो हा जल्दी पोइ भैया हा